हमारे गाँव की युवाओं का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कार्यस्थल खेतरित है लोग गाँव में सबसे ज़्यादा लोग खेती का कार्य करते हैं उनका सुबह से उठकर खेत पर जाना खेती के कार्यों में दिन भर वह लगे रहते हैं और उनका सब से ज़्यादा पसं प्रिय कार्य भी खेती होता है इसके अलावा वह लोग पशुपालन का कार्य करते हैं पशुओं में वह लोग बकरियाँ पालते हैं फ़िर बक इसके अलावा भेड़ पलते हैं गाय भैंस पालते हैं गाय भैंस पालकर इनका दूध बेचने का धंधा करते हैं और इसके अलावा कुछ जो पढ़े लिखे युवा हैं वह नई टेक्नोलॉजी को अपना कर तरह तरह से खेती करते हैं और यूट्यूब पर नई नई विधियाँ देखकर ऑर्गेनिक खेती करते हैं इसके अलावा फूलों की खेती करते हैं नई नई तरह के फूल उगते हैं बागवानी का काम भी गाँव से बहुत चलता है और इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ उगाती हैं खाद बनाने का काम करते हैं गोबर से खाद बनाते हैं इसके अलावा दूध का व्यवसाय करते हैं दूध से बने पदार्थों का व्यवसाय भी करते हैं जैसे मावा बनाते हैं फ़िर मावा लाकर शहरों में बेचते हैं इसके अलावा शुद्ध घी बनाते हैं दही और मक्खन बनाते हैं दही और मक्खन बना कर बेचते हैं और इसके अलावा सार्क और दौरा बोलते छोटे छोटे रोज़गारों के लिए युवाओं को पैसा दिया जाता है रोज़गार की योजना चलाई जाती हैं तो उन रोज़गार की योजनाओं का लाभ लेकर छोटे छोटे रोज़गार गाँवों से भी शुरू करते हैं गाँव में उन्हें आजकल क्या है कि कोई परेशानी नहीं होती गाँव में जगह भी खूब होती है सरकारी ज़मीन भी मिल जाती है आसानी से जिस पर बहुत कम किराया देकर वह लोग आसानी से रोज़गार अपना चालू कर लेते हैं और आजकल गाँव में लाइट लाइट की भी समस्या नहीं आती है क्योंकि लाइट भी चौबीस घंटे सरकार के द्वारा उपलब्ध रहती है दूसरा गाँव में प्रदूषण कम रहता है वह जब सब तरह कि उनको सुविधा गाँव में उपलब्ध हो जाती है तो वह शहर की ओर क्यों जाएँ वह गाँव में अपने रोज़गार चला रहे हैं और खूब कमा रहे हैं पैसा और सबसे ज़्यादा हुनकारी उनको जो भी पसंद होता है वह अपने गाँव से ही करते हैं तो हमारे गाँव के युवा जो हैं वह मेरठ में रहते हैं और वहीं से अपने सारे कार्य कर करते हैं दुलट बिल्कुल सिटी से लगा हुआ ही है तो उनको कोई गाँव शहर में कोई दिक्कत भी नहीं आती है आसानी से अपना सामान लाकर यहाँ बेच जाते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं तो व्यापार भी हो जाता है और आने जाने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं आती क्योंकि गाँव में आजकल सड़के भी खूब हो गई हैं अंदर तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह सब चले जाते हैं इससे लोगों को आसानी से सामान लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है तो गाँव में ही आजकल व्यापार करना ज़्यादा अच्छा है और गाँव में अगर अब हम कोई काम शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती पहले बहुत समस्या आती थी लेकिन आजकल कोई समस्या नहीं आती इसलिए ज़्यादातर लोग अब गाँव से ही व्यापार शुरू करते हैं और इसके द्वारा क्या होता है कि वहाँ पर जो महिलाएँ हैं कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी थोड़ा रोज़गार मिल जाता है और युवतियाँ थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हैं इस प्रकार रोज़गार के साथ